हैल्लो हां जी हां जी हां जी नर्सरी दुकान बोल्ला ना बोल्लो सौ बूह्टे लब्भी जाने कोई गल्ल नी डेढ़ सौ रपेआ लग्गा हा इक इक बूह्टे दा इक बूह्टे दा डेढ़ सौ रपेआ हां जी थोह्ड़ा डिस्काउंट यरो मैं ना आह्नने बी पौंदे दूरा ते टुट्टी बी जन्दे किश ते चलो फ्ही इक सौ चाली करूड़गा लास्ट मैं थोह्ड़ा बी किन्ना तुस किन्ना आक्खा दे इक सौ बीह् दा यरो चलो कोई नी करूना मैं भेइये कन्नै गल्ल करूगा इक सौ बीह् रपे दा करूगा कोई गल्ल नी करी ओड़गा वी ऐ ना इक ते फ्ही तुस रेट बी घट्ट आक्खा दे ते फ्ही लेआना बी चक्कर गै कड़गयाल केह्ड़ी साइड औना पौना कड़गयाल उ'दे बड़ी जगह् नी उत्थै हां चलो मैं कड़ कड़गयाल आगा नि मैं फोन मारगा तुसें फ्ही तुस मिगी सनाऊड़ेओ कुत्थै पजाने ठीक ऐ खरी खरी ओके ओके ओके